जे लोक कोंकणी उलयनात तेंचे कडेन संवाद सादप तशें कठीणूच आसता पूण एक प्रयत्न आसता की तेचे ते तेची जी भाशा आसा तातुंतले जवळशे शब्द खंयचे भाशेन आसा जाल्यार ते आमचे भाशेन आसा जाल्यार ते घेवन त्या माध्यमांतल्यान ताका पठोवपाचो प्रयत्न करपाचो किंवा थोड्यो गोष्टी आहा त्यो फक्त हातीच्या हाव भाव करून सांगप आनी खुबदां अशें आसता की थोडे शब्द मेळना तशे जुळना तशे आसता दुसरे भाशेंत सुद्दां तर तशे खाणा कुणां करून तशे जे शब्द आहा ते यूज करून तें सांगपाचो एक प्रयत्न करता सगळेंच समजता अशें ना पूण खुबदां एक प्रयत्न आसता की आपून जें म्हणटा पय जें एकाक कितें कळच ना तेका आपल्या हितुंतलें सांगपाचो एक प्रयत्न आसता सगळेंच कळटा अशें ना पूण मॅक्झीमम आपली हें आसता तशी पूण खुबदां थोडे शब्द अशें आसता की ते दोनूय भाशेन आसता आनी ते जर समजा एकदां कळ्ळे कित्याक थोडे आपुणूय दुसरे कडल्यान आयकले आसूंक शकता आनी ते आपणाकूय खबर आसा म्हणटकच तेतुंतले एकाक दुसरे शब्द आपूण वापरूंक शकता आनी तेकाय बी वळख दिसता आनी मागीर तो तुजे कडेन सारको एटॅंंटीव जालो जाल्यार तूं जी कितें उलयता ताचे कडेन सारकें लक्ष दिवन तो तुज्या हाव भावांचेर सुद्दां संवादांचेर तुज्या साथ दिवूंक शकता